दस हज़ार नौ सौ पैंसठ इक्कीस हज़ार छ सौ पचास इक्यावन हज़ार नौ सौ अस्सी इक्यानवे हज़ार नौ सौ नब्बे एक लाख दस हज़ार नौ सौ नवासी